नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारिलाइया जाबाय माने नोगोर ओनसोलाव मोजां फोथार थायो गामि ओनसोलाव मोजां फोथार थाया गामि ओनसोलाव गेलेग्राफोरा माने मोजां फोथाराव जोनो मोना नोगोर ओनसोलाव गेलेग्राफोरा मोजां फोथाराव जोनो मोनो बल फोरखौबो गामि ओनसोलाव उन्दैयाव बांसिन जुम्ब्रा फिथाइफोरखौ जोनो गोनां जायो आरो नोगोर ओनसोलाव मालाय गासैबो माहाजोन जाजोबो माहाजोन जानायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां मोजां बल बायना होयो जेरै बल जोनायाव गानग्रा बुट फोरखौबो बायना होयो माने गामि ओनसोलाव गेलेनायजों मा जायो बेखौनो बिमा बिफाफोरा मिन्थिया आरोना नोगोर ओनसोलनिया मालाय गासैबो फरायनाय गेदेर गोलाव जाजोबो नालाय बल जोनायजोंबो बल एबा गेलेनाय जिखुनु जाया गेलेनाय बादाय लायनायफोरजोंबो सासे मानसिया दावगानो हायो होननानै गामिनि बिमा बिफाफोरा मिन्थिया आरो फोथायाबो नोगोर ओनसोलाव मालाय बिमा बिफाया गेलेनायनि थाखायनो क'र्स बो होयो ओरैनो कर्स होयो जेरै बुलायनाय माने बक्सिं टेकव'ण्ड' बल जोनायनि बास्केटबल बेडमिन्टन बेफोरनि कर्स बो होयो डान्सिं बेबो गेलेनायाव थाबाय जेरै गामि ओनसोलाव सोरबा माबा मोनसे बल जोनायनि माबा मोनसे कर्स लानो होनबा फैसा गैया बे बल जोनायजों मा जानो हायो होननानै बुङो गेलेनायजों मा जानो हायो बेबायदि जायो आरोना नोगोर ओनसोलाव मालाय बिमा बिफायानो गेदेर गोलाव गेलेनायजोंबो माबा मोनसे जानो हायो बेखौ सानो नाथाय जोंनि गामियारिनि बिमा बिफाया गेलेनायजों जेबो जानो हाया बुङो नोगोर ओनसोलाव

फोथारफोरा मोजां नाथाय जोंनिया गामि ओनसोलनिया मोजां जाया आरोना गामि ओनसोलाव फोथारफोरा अन्थाइ थायो मोसौ खायो बेबायदिनो गेलेग्राफोराबो बायो गामि ओनसोलावबो गेलेग्राफोरा मोजां मोजां थायो नाथाय नोगोर ओनसोलावबो थायो आरो नोगोर ओनसोला मोजां जाखायो माने बिसोरना मोजां फोथाराव गेलेनो मोनो मोजां गाननानै गेलेनो मोनो जेरै बल जोनायाव गानग्रा बुट फोरखौ बल जोनायाव गानग्रा जुथाफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलना सोरबा सोरबा मिन्थिफेरानो आरोना बेखौ बल जोनायाव गानो होननानै मालाय नोगोर ओनसोलना बिमा बिफायानो बायनानै होखायो जोंनि गामियारि ओनसोलना मा बल जोनायाव गानग्रा बुट फोरखौ नाङा बेखौलाय मानो नांगौ बेफोरबायदि जायो आरोना बेबायदिनो थालांनो नागिरो नोगोर ओनसोलाव जेरै बेडमिन्टन गेलेयोबा बेडमिन्टन गेलेयोब्लाबो दावगा लांनो हायो नाथाय गामि ओनसोलाव बेडमिन्टन गेलेब्ला बेजोंलाय मा जानो हायो जेबो जाया बिदि थाट्टा होलायनाय थायो आरोना किन्तु गामि ओनसोलावबो गेलेग्राफोरा मोजां मोजां थायो जोंनि गामि ओनसोलाव बांसिन मानसिफोरा गेलेनानै दावगाया आरोना नोगोर ओनसोलनि बायदि जाया माने नोगोर ओनसोलाव गेलेनायजोंनो दावगानो हायो माने नोगोर ओनसोलनि बिमा बिफाफोरा गेलेनायजों बिदिनो कर्स होयो गामि ओनसोलना कर्स होआ मालाय नोगोर ओनसोलना बेबायदिनो कचिं बो होयो गेलेनायनि जेरै बल कचिं बेडमिन्टन कचिं टेबोल टेनिस कचिं बेबायदिनो होयो नाथाय गामि ओनसोलआव बेफोरबायदिखौ गेलेब्ला बेजोंलाय मा जानो हायो जामबासो जागोन बेबायदि जायो आरोना बल जोबाबो बेबायदिनो बल जोनायजोंलाय मा जानो हायो होनो नाथाय गामि नोगोर ओनसोलना मालाय बल जोनायजोंनो सासे मानसिया गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेखौ मिन्थियो आरोना बेनि थाखायनो बल आरि बायनानै होयो जोहोयो नाथाय गामि ओनसोलना बल आरि बायना होआ जोहोआ ओमफ्राय न'नि रायोसो आरो